गामक युवाके जे लेल ई देखै छी जे कोनो गाँव मे दुकान खोलि लेलथि तऽ ओ ओतहिये रोजगार केलाह सब परिवार के चलबऽ लगलथि जे युवा अहाँके एतऽ नौकरी नहि भेटैया ओ बाहर दिल्ली चलि जाय छथि बम्बई इलि जाय छथि ओतऽ अहाँके जे केओ अहाँके कपड़ा लाइन मे चलि जाइ छथि केओ अहाँके जे छै बिजली लाइन मे चलि जाइ छथि केओ अहाँके जे छै डरेबर लाइन मे चलि जाइ छथि अनेक तरह के जे छै ओकरा दिल्ली या बम्बई मे जे छै नौकरी भेट जायत रहै ओतहिये सऽ पूरा परिवारके अपन अच्छी रखै छथि पालन पोषण करै छथि तरह तरह के जे छै छै नौकरी करै छथि एकठम कम पैसा देलकै तऽ दोसर जगह केलथि दिल्ली मे आओर गाममे ओ नौकरी नहि भऽ सकै छै एक जगह केलथि तऽ दोसर जगह छोड़लथि मगर दिल्ली बम्बई मे ई है यऽ जे एक जगह नौकरी कम पैसा दै यऽ दोसर जगह बेसी पैसा बढ़िऑं काज करै छै तऽ बेसी देत पैसा ई शहर मे है यऽ ई दिल्ली बम्बई हमरा सबके खास यऽ जे ओतऽ नौकरी बढिऑं सऽ भेट जाइया आ गामके युवा जे तरह तरह सऽ जे छै अपन शहर मे जे छै नौकरी करै छथि आ बिहार के आओर नाम रौशन करै छथि आ गामके युवा खेलो मे कते लोकनि रहै छथि जाहिसॅं क्रिकेट मे जे छै ओहियो सऽ जे छै अपन लोक प्रियता जमबै छथि कते जे छै सेट के नौकरी कए कऽ अपन जे छै लोकप्रिय मनबैत छथि छथि दिल्ली आओर बम्बई मे खासकर जे छै नौकरी तरह के कोनो तरह के नहि परिवार लए कऽ रहन बसन कैर सकै छथि ओतऽ